विभिन्न मौसमों के आधार पर हम पेड़ पौधों के लिए बहुत सारी सावधानियाँ बरतते हैं जैसे कि गर्मी में पानी देना उनकी देखरेख करना वे सूखे नहीं फूलों ज्यादा सूखे नहीं धूप में इसलिए उनके लिए हम एक सावधानियाँ बरतते हैं

और गर्मी में बरसात में ज्यादा गले नहीं इसके भी हम विशेष ध्यान रखते हैं उनमें समय पर हम दवाईयाँ डालते हैं और इल्लियाँ न लगें कीड़े न लगें इसलिए हम उनमें कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव करते हैं और कटिंग भी कर देते हैं गुलाब के फूल रहें उनकी कटिंग करते हैं जास्मिन के फूल और भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पौधे हम लगाते हैं ठण्ड में वे उनकी पत्तियाँ मुरझा सी जाती हैं सिकुड़ सी जाती हैं उनमें कीटनाशक इल्लियाँ लग जाती हैं उनकी दवाईयाँ अलग से आती हैं उन की देखरेख के लिए हम एक विशेष प्रकार के दवाई का छिड़काव करते हैं और समय समय पर उन्हें पानी भी देते हैं सावधानियाँ बरतते हुए पौधों

जरिये जालियाँ से बचाते हैं उनके आजू बाजू जालियाँ लगा देते हैं जिससे वे मुरझाएँ न जानवर नष्ट नाश न करें पेड़ पौधे खाएँ नहीं